हमारे गाँव में हमको इसलिए पसंद हैं क्योंकि हमारे गाँव में बहुत सारे के त्योहार भी आते हैं और बहुत सारे चीज़ यहाँ सुविधा भी होते हैं चैहेल से बन्हियां कुछ भी खाने पीने की सुविधा होता है तो अपने खुद ही बनाकर खा लेते हैं कभी घूमने का मन हो केना खेती और में खेती और में भी डाल सकते हैं बहुत सारा के सुविधा होता हैं और जैसे भी कुछ भी होता है तो उसे गाँव से गाँव से लिलेटिव भी कुछ भी अगल बगल में जाने के कुछ भी जानकारी के लिए होता है तो गाँव के किसी बी किसी भी व्यक्ति को पूछा जाकर पूच सकते हैं और यहाँ बहुत सारे की खेती भी होती है और शहर से बन्हियां भी होता है गाँव इसलिए चैहेल में सिर्फ़ इतने बात होता है कि वह मह पढ़ाई लिखाई होता है और पैसे कमाने है गाँव में तो ऐसा बात नहीं है पैसे बी खेती भी सब कुछ देखा जाता है और यहाँ भी यह भी होता हैं अलग अलग के लोग भी आते हैं गाँव घूमने के लिए देश विदेश के के गाँव कभी कोई घूमना नहीं मते घूमना चाहता है तो यहाँ आकर घूम सकते हैं और यहाँ के सब कुछ फेमस चीज़ है जो खाते पीते हैं जो भी चीज़ें अपने यह यहाँ के लोग हैं तो मट अपने वह ख़ुशी से उपजा कर भी खा सकते हैं ऐसा है जो मान्या शहर में वैसा को कोई बात नै है जो मा उपजाए उसमें का खरीदना पड़ता है इसलिए गाँव के सब कुछ यह स्थिति बहुत ही अच्छा है और हमेशा के लिए यह अच्छा ही रहेगा और जैसे भी कुछ भी होता है काम धंधा आलू गाँव में तो वह मिलजुल क किया जाता है और जब भी गाँव वासियों के एक साथ मिल कर रहते हैं तो बात करते एक साथ रहते पूरे परिवार एक इकट्ठा होकर ओम एक साथ रहते हैं तो बात करते हैं और कभी कभार होता है नहीं टोक मत गाँव में एक यह यह चीज़ हो गया वह चीज़ हो गया वैसा कभी यह सब गाँव में नहीं होता है पहले होता था अब नहीं अब डी गाँव के लिटी आब इतिहास विकसित होते जा रहा है तो इसलिए अब यह गाँव यह नि अथि गाँव न बहुत ही सबको पसंद आता हैं इसलिए गाँव में बहुत चीज़ का विकास धीरे धीरे होते जा रहा है वैसे भी शहर से बढ़िया गाँव हैं जो जो भी कुछ करना है तो गाँव में सैहेल में क्या है और कुछ भी लखा हुआ नहीं है गाँव में भी है तो सब कुछ है और औल इसमें बहुत चीज़ होता है यह जैसे भी खेती हो गया इसपर खेल कूद भी हो जाता है खेल जब मन होगा खेलने के लिए तो खेलै जा कर खेलने खेलने चले जाएँगे एस्कूल बैग अलावा इस्कूल भी जाएँगे टाइम मिलेगा पढ़ाई एटू टू एट याँ का सुविधा है गाँव में जैसे भी गाँव में केना मम्मी पापा रहते हैं कुछ भी कुछ भी चीज़ का ओ अथि ज़रुरत हो तो मन पप्पा रहबे करते गाँव समाज में इतना रहबे करते कुछ भी का ज़रुरत हो को के साथ बैठकर मिलजुल कर